मैं एक पार्लर में जॉब करती हूँ मेरा एक खुद का मैंने पहले जॉब किया है फिर अपना खुद ही एक पार्लर ओपन किया है पार्लर में मुझे मेकअप करना हेयर स्टाइल करना यह सब पसंद था इसलिए मैंने यह केरियर को चूस किया इसमें मेरी रूचि थी पार्लर में इसलिए मैंने यह कॅरियर चूस किया इसमें हर तरह के प्रोडक्ट मटेरियल जो आते हैं हम कस्टमर को जिस प्रकार की सर्विस देते हैं वह अच्छे अच्छे अनुभव के साथ हमारे पार्लर से जाते हैं हमारी सर्विस देखते हैं और उनको अच्छा लगता है तो फिर वह दुबारा आते भी हैं और उस अकॉर्डिंग हमारी पैमेंट भी करते हैं जिससे हमें पैसे कमाने का ज़रिया मिल जाता है पार्लर एक ऐसा केरियर है जिससे आपको कहीं जाने ज़रुरत नहीं है कहीं आने की ज़रुरत नहीं है आप अपना खुद का स्वयं व्यवसाय कर सकते हैं और आपको ना ही किसी से पैसा माँगने की ज़रुरत है ना कुछ ज़रुरत है आप खुद घर बैठे पैसे कमा सकते हैं अगर आप थ्रेडिंग आइब्रो भी करते हैं तो आपको अपने घर के इनकम हो जाती है जो महिला घर में बैठती हैं वह अपना खुद का बिजनिस कर सकती है पार्लर सीख कर तो पार्लर एक अच्छा बिजनिस है जो अपन आपको आगे जाकर आपका केरियर और अच्छे से बना सके